आङो गोबां गेलेमु गेलेयो नाथाय बेफोरनि गेजेराव आङो फुटबलखौ साबसिन मोनो मानोना बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि हेल्थआबो मोजां जायो थैनि खारथाइयाबो मोजां जायो गोबां रायलायो आरो आङो गोबां गेलेमु गेलेबावो आरो बेडमिन्टन भलिबल टेनिस टेबोल टेनिस गासिबो खेलाफोरखौनो गेलेजोबो बिनि गेजेराव आं फुटबलखौ मोजां मोनो फुटबलबो गेलेयो फुटबल गेलेनानै आङो गोबां मुलाम्फाबो मोनो आरो दा आङो एसियान गेम्सआवबो गेलेहैनो नागेरबावदोंसो आङो मथा मथि उन्दै बैसोनिफ्रायनो स्कुल हाबबोनायनिफ्रायनो गेलेबोदों बेहाय गेलेबोयै गेलेबोयैनो दा बिदि जाबोबाय आरो आङो उन्दैनिफ्रायनो गोबां गल सोबोदों गोबां गल सोनायनि गेजेराव स्कुलआवबो बेराद नाम मोन्दों आङो आङो बिनिखायनो दा फुटबलखौनो बेराद मोजां मोनो आरोना बेराद गेलेयो सामफ्रामबो गेलेबाय थानाय जायो बिनि थाखायनो आरो आं स्कुल कलेज जेनिबो पार्टिसिपेट जेरावबो पार्टिसिपेट खालामोमोन आरो दाथ' जानो नागेरनाय दा क'क्राझारनि खेलायावबो गेलेबावगोनसो आरो आङो गोबां जायगायावनो गेलेहैनानै गोबां रां खामायनो हाबाय गोबां बुजिबाय गोबां जाबोबाय बिदिनो गेलेयै गेलेयै आङो गोबां मानसिफोरनि गेजेराव अनजाबायबो मोजां मोनजाबाय जेरैबो थांखिया जाखांनायनि लामायाव फैगासिनो आं फरायनायजों लोगोसे फुटबलखौबो गेलेफायो मानोना फुटबल गेलेनानै गोबां साननायफोरखौ जाफुंहोनो हागासिनो आंनि फुटबलनि स्टेमिनाया बारायनायनिफ्राय बारायदों आं गोबां गल सोयो मोनसे खेलायावनो आं गरथाम गरब्रै गाहाम सोनो नागेरो आरो सोयोबो आं गेलेयै गेलेयै देनां मेस्सि रनालद'मोनबादि इन्टारनेसनेल फुटबलाव आगान होहैगोन